میں تصویروں میں ترمیم کرنے کے لیے کچھ اپلیکیشن کا سہارا لیتا ہوں جیسے کائن ماسٹر ہے فوٹو شاپ ہے اور خود موبائل کے اندر اپنا جو طریقہ ہوتا ہے فوٹو جو ایڈیٹ کرنے کا اسی طرح میں اپنی تصاویر کو ترمیم کرتا ہوں مجھے فوٹو کو بدلنے اور اس میں ترمیم کرنے کی ضرورت اس وقت محسوس ہوتی ہے جب کوئی فوٹو خراب آ جاتا ہے چاہے کوئی اچّھا نہیں ہو چاہے مجھ کو اور بھی خوبصورت بنانے کے لیے یا اس میں کوئی اور فوٹو لگانے کے لیے اس کا ضرورت پڑتی ہے چاہے میں اس میں کچھ لکھتا ہوں اور اس میں کوئی شاعری وغیرہ لکھنے کے لیے اس وقت اس کا استعمال اور مجھے محسوس ہوتی ہے